डांस हिकु आर्ट आहे ऐं मूंखे डांस जाम वणंदो आहे ऐं मां डांस जो अभ्यास रोज़ु कंदी आहियां छोकी हीउ मूंखे ख़ुशि रखंदो आहे स्ट्रेस फ्री रखंदो आहे शरीर खे तंदुरुस्तु रखंदो आहे शरीर खे लचकदार बणाईंदो आहे डांस जा कई प्रकार आहिनि जीअं कत्थक फ्री स्टाइल भरतनाट्यम हिप हॉप बेली डांस ऐं मूंखे हिनमें स हिप हॉप फ्री स्टाइल बेली डांस करण जो तमामु शौक़ु आहे छोकी मूंखे हीअं लॻंदो आहे की मां डांस करंदी त मां मानुण खे हिकु सुठो उपदेश ॾेई सघंदी भारत में डांस कई सालनि खां हली थो अचे ऐं कुझु ॿारनि जे माउ पीउ डस डांस करण जी परमीशन न ॾींदा आहिनि त मूंखे हीअं लॻंदो आहे की मूंखे ॾिसी करे माण्हुनि प्रेरित हुन ऐं पंहिंजे ॿारनि खे डांस करणु मोकिलीनि मोकिलीनि मां पंहिंजे डांस खां प्रेरित थियण लाइ नियूं नियूं यूट्यूब ते डांस विझी वीडिओ ॾिसंदी आहियां टी वी ते डांस शो ॾिसंदी आहियां ऐं इहे सभु ॾिसी करे मां प्रेरित थींदी आहियां